पोथीमे जे छै हम सुन्दर काण्डक पाठ जे छै हम मङ्गल मङ्गलकेँ करैत छी ओ तऽ हम करिते छी ओहिसँ हम ई सिखलहुँ बजरङ्ग बली जे छै जाहिमे कि एगो श्लोक अथि मन्त्र छै जामवन्तके वचन सुहाए सुनि हनुमन्त हृदय अति भाए जे छै ने तेँ लोक कहैत छै वृद्ध सभके बूढ़ सभके आज्ञा मानी सुन्दर काण्डमे तऽ पूरा विध्वन्स काण्ड भए गेलै रहए लेकिन ओकरा सुन्दर काण्ड किआ कहलकै तऽ इएह जामवन्त भेलै बुज़ुर्ग बुज़ुर्गसँ जे बात सुनलकै ओकर मनमे प्रिय भेलकै तेँ ओकरा सोहेलकै बजरङ्ग बलीके आत्मा सुहेलै तेँ ओ जे छै हमरा इएह हिनकर जे एगो छै ने इएह चौपाइ बढ़िआँ लागल जे बुज़ुर्गसभके जे आइकाल्हि आदमीसभ लड़कासभ नहि बात मानैत छै तेँ जेना सुन्दर काण्डमे जामवन्तके वचन सोहेलै आ तेँ हुनका अपन हृदयमे हुनका जामवन्तकेँ वचन सुहाए सुनि हनुमन्त हृदय अति भाये हुनका हृदय से भालकै तेँ हुनका पूरा काज जे केलकै विध्वन्स काण्डसभ तऽ पूरा काण्डके नाम कहा गेलै सुन्दर काण्ड तेँ हम कहब युवा आदमी सभकेँ जाहिसँ अपन घरके बूढ़ बुज़ुर्गसभकेँ बात मानियौ अहाँ कोनो भी काण्ड करबै तऽ अहाँके नीके काण्ड कहाएत हमर इएह उदेश्य यए इएह कहैके प्रयास करब